एतऽ बिहार सरकार द्वारा एकटा बालिका प्रोत्साहन योजना चलायल जाइए जे बालिका छात्राके खासकए कऽ इसकुलसँ लए कऽ ग्रेजुएशन तक खूब मददगार करै छथि इलकुलमे अहाँ देखबै अगर हाई इसकुलमे पढ़ैवला के साइकिल देल जाइ छै साथमे अगर हम मैट्रिक पास करै छी तऽ दस हजार टाका देल जाइ छै आओर अगर अहाँ सेम पढ़ल अगर अथी आगू अहाँ पढ़ाइकेँ कन्टीन्यू अगर अहाँ जारी राखै छियै अगर अहाँ इण्टरमे अहाँ पढ़ै छी आओर पास करै छी तऽ अहाँकेँ पचीस हजार टाका देल जाइया तकर बाद अगर अहाँ स्नातकमे नाम लिखाबै छी एडमिशन कराबै छी या तीनो साल पास करै छी तऽ कोर्स पूरा होए के बाद अहाँके प्रोत्साहन राशिमे पचास हजार टाका भेटै छै आओर इएह बालिकाके साथ साथ ई किछु योजना समाजके किछु पिछड़ल वर्ग अनुसूचित जनजाति जातिके सेहो भेटै छै आओर प्रोत्साहन राशि सेहो प्रदान कए दै छै तऽ बिहार सरकारके ई योजना काफी सराहनीय यऽ जे अभी हमर राज्यमे हमर जिलामे से चालू छै